हैलो जय झूलेलाल हा मां ॻाल्हायां थी ॿुधायो ॿुधायो हा हा मिली वेंदी ॿुधायो ठीकु आहे अढ़ाई सौ किलो घणो किलो खपे तव्हांखे घणे किलो ठीकु आहे ठीकु आहे सठि रुपए दर्जन ठीकु हा हा सभु सभु आहे बिल्कुलु हा हा बिल्कुलु नही नही मां न बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे भेण ठीकु आहे भेण जय झूलेलाल